थांगोन आं ओं बाथौ फुजा जायोथ' बुदफोर बुद मुग लांसै बेनिफ्राय थांगोन ए अ आं लिरखांसिगोनानो लिरखांसिगोन आंहा ए दा औ दा लोगो लाहरदो दा लोगो लाहरदो औ दे औ आं औ दा आं बुद मुगखौनो हैग्रोनोसै बेनिफ्राय आङो दा दायो खुदियाफोरखौ थुखैग्रोनोसै खोनादोंना ए औ दे आंबो औ बेखौन्थ' आंबो ओरैनो ओ ओंखाम ओंख्रि संदों आबो नै दा ओइ गथ'फोरखौ थुखैदों आरो आं दा आमफ्राय आमफ्राय नै ओंख्रि ओंखाम जानदों आंबो दासो संहांदों दालि ओंख्रिसो संहांदों आं दा अ दा खुलुमना फैनोसै औ दे गथ' ग'थाय लाना थांसै जों दा औ मान लानांखागोन दा जोङो

एसे औ रंजाना फैसै जोङो दा बैसो अ बैसो जों दा रंजाबाय अ फ्रसाद जानोसै साहा लोंनोसै फैनोसै जों दा आमफ्राय न'वाव आरो मोनाखासिगोनानो आरो ओंखाम ओंख्रिनि जाहैनोसैलाय नै दा संनाय खावनायानोसै दा मोनालायनाय ओ दोनथ'लायनोसै नामा ए' ए' होमबालाय दोन्दो दे